मैथिली भाषा हमरा आरके पसन्द छै मैथिली भाषा हम बोलैत छियै जब भी जीविकामे भी जाइत छियै तऽ मैथिली भाषामे बोलैत छियै मैथिली भाषा बहुत पसन्द छै मैथली भाषामे कविता भी पढ़लियै रऽ दुसरा तीसरामे रहियै तऽ मछली जल को रानी है जीबन उसका पानी है हाथ लगाओ डर जाएगी बाहर निकालो मर जाएगी दो दिन रखो सड़ जाएगी बिल्ली आ को खा जाएगी तऽ पसन्द छै हमरा मतलब ई मैथिली भाषा मैथिली भाषा जीविकामे भी अच्छा लागैत छै हमरा आरके बात करैत छियै मैथिलिएमे

तऽ ई मैथ मैथिली भाषा जे छै हमरा आरके पसन्द पड़ैत छै मैथिली भाषामे बोलैत छियै बाल बच्चा घरमे पलिबार सब मैथिलिएमे बोलैत छियै तऽ एहि खातिर हमरा मैथिली भाषा अच्छा लागैत छै तऽ मैथिलिए भाषामे हमरा आरके बोलि रहल छियै बहुत अच्छा लागैत छै मैथिली भाषा सुनैमे तऽ सब मैथिलिए भाषामे बोलैत छियै कविता भी हमरा आरके मैथिलिए भाषामे बाल बच्चा भी पढ़ैत छै मैथिलिएमे कविता बोलैत छै कवितो जे छै मैथिलिए भाषामे बोलैत छियै तऽ बच्चा सब पढ़ैत छै जे हम छोट छी हमरा मोटे थी हमको मम्मी मारती थी हम रोते थे पप्पा लड्डू लाते थे हम खाते थे तऽ कविता भी हमरा आरके मैथिलिएमे बच्चा सब बोलैत छै मैथिली भाषा अच्छा पसन्द पड़ैत छै जीविकामे भी मैथिली भाषा बोलैत छियै एहि खातिर हमरा आरके मैथिलिए भाषा पसन्द पड़ैत छै तऽ मैथिलिए भाषा बोलैत छियै मैथिली भाषा बहुत पसन्द पड़ैत छै

आओर दोसर भाषा हमरा आरके नहि बुझि सकैत छियै ओतना ओहि खातिर मैथिली भाषा बोलैत छियै जे अच्छा लागैत छै सुनैमे अच्छा बिचार रहै छै मैथिली भाषाके तऽ ओहिलिए मैथिली भाषा बोलैत छियै ठीक छै हमरा आरके मैथिली भाषा बहुत सुन्दर लागैत छै तैँ मैथिली भाषा बोलैत छियै बाल बच्चा भी मैथिली भाषा बोलैत छै मैथिली भाषा अच्छा लागैत छै मैथिली भाषामे सब बढ़िआँ समझि सकैत छै बात भी बढ़िआँ होइत छै मैथिली भाषामे एहि खातिर मैथिली भाषा बाजैत छियै